आंनि जिउनि थांखिया जाबाय एइर हस्टेस बेयाव आं जोबोर खामानि मावनो लुगैयो आरो बेनि गाननाय ड्रेसखौ जोबोर मोजां नुयो मोजां नाङो बेनिखायनो आं बेयाव जोबोर खामानि मावनो लुगैयो आरो थांनो लुगैयो बेखौ खामानिखौ मोनफुंनो थाखाय आं नाजाबाय थागोन आरो नाजाबाय दं बेनि थाखाय आङो जोबोर लेंगुवेज बायदि बायदि नलेजफोरखौ थानांगोन आंनि सायाव आरो आङो बेखौ नाजालांबाय थागोन बायदि बायदि लेंगुवेजफोरखौ आं सोलोंलांबाय थागोन आरो बायदि बायदि फरायबाय थागोन